किसानके सबसे किसानके साथ साथ किसान खेती करैके साथ साथ किसानके लिए सबसँ अच्छा गाय पालन हैय काहेकि खेतमे जितना घास उपजै है ओ गायके खायमे काम आ जाइ हैय जैसेकि मकइ रोपा है तऽ ओकरा बगरा हुवऽ है तऽ ओकरा कुट्टी काटिके गायके खिला दैले आओर ओकरे मतलब मककइके पिसाके दर्रा बनाके गायके खियाबेमे काम आवा है एहेसे किसानके साथ साथ गाय पालना सबसँ अच्छा है काहेकि गायके दूध दूहके आओर सेन्टरमे यऽ दूधवाला जे आबै छै ओकरा दै देले उससे जादा बेनिफिट भी हो रहले है काहेकि एकगो गाय रख्खेमे जादा टेंशन नहि रहै है इतना गाय खेतसे ही घास जनेरा यऽ मतलब कि मकइके बगरा आओर पुआल ई सभ गायके खाय लेल हो जा है हो जा है एहिसँ गाय किसानके लिए गाय एक रखना जरूरी है दूध बच्चा सभकेँ खायमे अच्छा रहऽ है काहे कि मार्केटके दूध खाइसे दह दूधवला मिला हुआ केमिकलवला दूध दए दै है इससे बच्चा बीमार पड़ि जाइ है घरके गाय रहऽ है तऽ सबसँ अच्छा एकदम स्वच्छ दूध मिलऽ है अच्छा दूधसँ प्रोटीन जादा रहा है आओर मार्केटवला दूध पिए से बच्चा सभके तबियत खराब हो जाहे दूधवला अच्छा दूध नहि दै है एहिसँ किसानके लेल सबसँ अच्छा गाय रखना जरूरी है काहे कि ओकर मेन्टेनेन्स भी खेतसँ गाय हो जा है जैसेकि जनेरा आओर घास खरीदै के नहि पड़ै छै कहीं से लावेके जरूरी नहि रहा है